त्योहारों पे हम अलग अलग प्रकार से अलग अलग त्योहारों पर कहीं तरह के व्यंजन कहीं तरह की चीज़ें बनाते हैं हर प्रांत हर राज्य में त्योहार अलग तरीके से मनाए जाते हैं और सबके अपने अपने तरीके होते हैं कुछ खास चीज़ें बनती हैं कुछ खास त्योहारों पर जैसे कि दीवाली पर अनेक तरह के पकवान बनते हैं बहुत सारे पकवान बनते दिवाली पर इसी तरह होली पर गुझिया भी बनती हैं और मकर संक्रांति पर तिल तिल गुड़ के लड्डू तिल पट्टी ये सब बनाए जाते हैं बहुत सारी चीजों पे बहुत सारे त्योहार पर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है दीपावली का जिसपे अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं और धनतेरस से ही बनाना चालू हो जाता है गुजिया मठड़ी लड्डू बेसन चक्की चकली चिउड़ा अधिक प्रकार की चीज़ें दीपावली पर बनाई जाती है और ये पाँच दिन का त्योहार होता है दीपोत्सव पाँचों दिन अनेक प्रकार की चीज़ें बनती है और आखिरी में गोवर्धन पूजा पर खीर और पूड़ी का भोग लगाया जाता है जो कि उस त्योहार पर विशेष तौर से बनाया जाता है इसी प्रकार होली आती है तो होली पर भी कई प्रकार के गुझिया मठड़ी लड्डू ये होली पर भी बनाए जाते हैं भांग के पकौड़े बनाए जाते होली को खूब अच्छे से इन्जॉय किया जाता है इस तरह के पकवान बनाकर होली खेलकर होली का त्योहार मनाया जाता है इसी तरे मकर संक्रांति का बी पतंग उड़ाकर के त्योहार मनाया जाता जिसपे तिल गुड़ के लड्डू बनाया जाते हैं और खिचड़ी बनाई जाती है खिचड़ी का महत्व होता है मकर संक्रांति पर और बहुत सारी चीज़ें उसपे वर अपन जो चाहो वो बना सकते हैं पहले तो बहुत मुश्किलों से चीज़ें बना पाते थे लेकिन आजकल हर चीज आसान हो गई है शोशल मीडिया के आधार से भी बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है जोकि बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं